دوستوں کے ساتھ منالی کا سفر ایک بہترین تجربہ ثابت ہوا ہے یہاں کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سفر کو اور بہترین بنا سکتی ہیں جس سے آپ پرلطف اندوز ہو سکتے ہیں جیسا کہ پہلا ہے سفر سے پہلے اچھی پلاننگ ضروری ہے اکوموڈیشنس اور ٹرانسپورٹینشنس کی بکنگ ایڈوانس میں کر لیں تاکہ آخری وقت میں کوئی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے منالی میں ہوٹیلس گیسٹ ہاؤسس انیڈ ہوم اسٹیس کی اچھی آپشنز اویلیبل ہے دوسرا یہ ہے کہ دہلی سے منالی تک بس یا کار سے سفر کیا جا سکتا ہے بسوں میں سفر کرنا بجٹ فرینڈلی ہوتا ہے جبکہ کار سے زیادہ سفر کرنا کمفرٹیبل اور فلیکسیبل ہوتا ہے تیسرا یہ ہے کہ منالی دوستوں کے ساتھ اسٹے کرنے کے لیے آپ کو شیئرڈ روم یا کوٹیجیز کی آپشنز مل سکتی ہے اور یہ آپ کے بجٹ اور گروپ سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے منالی میں اسکائنگ پیرا گلائیڈنگ اور ٹریکنگ جیسے ایڈوینچرس ایکٹیویٹیز کا مزہ بھی لے سکتے ہیں منالی کی سولانگ ویلی اور روہتانگ پاس بھی دیکھنے لائق ہیں ٹھنڈی ہواؤں اور خوبصورت نظاروں کا مزہ بھی آپ کو یہاں ملے گا لوکل ہماچل کیوزینگ کا مزہ لینا اور نہ بھولیں یہاں کے ٹریڈشنل ڈیشز جیسے چنا مدرا سدھو اور ٹروٹ فش ضرور ٹرائی کریں اس سے آپ فل لطف اندوز ہو سکتے ہیں یہ وہاں کی ٹریڈشنل ڈیشز میں گنی جاتی ہیں منالی کا موسم وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے اسی لیے اپنے ساتھ سوئٹیبل کلاتھنگ لے کر چلیں سردی کے مہینے میں گرم کپڑے اور گرمیوں میں ہلکے کپڑے ضرور رکھیں کیونکہ سردیوں میں ٹیمپریچر مائنس میں چلا جاتا ہے جس سے برف باری بھی ہوتی ہے اور آپ کو ٹھنڈ لگنے کا خطرہ بھی رہتا ہے سب سے آخر سوال یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ سفر کرتے وقت مل جل کر پلاننگ اور ایکٹیویٹیز کو انجوائے کریں اسی طرح آپ کا منالی کا سفر یادگار اور مزےدار بنا رہے گا جو زندگی میں آپ کو کبھی نہ بھولنے والا ایڈوینچرس بنا سکتے ہیں